अमा लाबाबो बिदिनो बेमार सोमजियो आरो दाव लाबाबो बिदिनो बेमार सोमजियो जोंबादि गरिब मानसिया लाबाबो गासिबो बिदिनो खहा जालाङो मुलि होबाबो मुलि हाया खाथिया थैजोबलाङो दावआबो बिदिनो बेमार जाबाथाय बिदिनो गोदना खेंख्रा खेंख्रि नायदावलाबायनानै ओरैनो दसेनो बाब्राबलाबायनानै थैलाङो हांसोफ्राबो बिदिनो दसेनो जानोसै दसेनो बिदिनो बाब्राबलाबायनानै थैलालांजोबसै गासिबो जोंना खेत माबायानो बिदिनो खहा जाजोबलाङो मुलि होबाबो मुलियानो खाथिया मोसौआवबो बिदिनो मोसौनाव दा सिथर सिला जादों बेमार जादों बिदिनो सोरनाबा थैदों आरो सोरनाबा थांदों मोसौ बेमारआबो बिदिनो जानानै दङ गासिबो बिदिनो मुलिजोंनो मुलिबाबो बिदिनो सोरनाबा सोरनाबा ओरैनो हामलाङो आरो सोरनाबा बिदिनो थैलाङो मोसौआबो दावआबो बिदिनो गासिबो बिदिनो जानानै खहा जालाङो जोंनि न' बां मायाव आबादारि खालायनायफ्रावबो बिदिनो खहा जाजोबलाङो बेमार फैयो एम्फौ फैयो बायदिसिना फैयो गासिबो बिदिनो फैनानै खहा जालांजोबो

गासिबो बिदिनो माबानानै जाजोबलाङो मुलि बायनानै होफैबाबो मुलि खाथिया माबाबो बिदिनो मुलि खाथिया अमा लाबाय अमायाबो बिदिनो थैजोबो बेमारजों दाव लायो दावआबो बिदिनो थैजोबो हांसोबाबो बिदिनो बेमार आजारजोंनो थैजोबो गोदना खेंख्रा खेंख्रि जायो साफ्रेखे सुफ्रेखे हांसोआबो बिदिनो दसेनो बिदिनो नायदावलाबायनानै थैयो गासिबो बिदिनो खहा जाजोबलाङो आरो मोसौआबो बिदिनो बेमार सिथर ओंखारदों दा बेमार जादों आइथिंआव बिदिनो गाराइ ओंखारो गासिबो बिदिनो बेमार जालाङो